पंहिंजे आसपासि सफ़ाई रखण घुरिजे सभिनी खें ॿांहनि वारा कपिड़ा पाण घुरिजनि खॾनि में पाणी न भरण जे इन जो ख़्यालु रखिजे ॻंदिगी न थियण ॾिए फिर्ज में फिर्ज जे पुठियां जेको पाणी भरजंदो आहे उन खे जल्दी जल्दी करे कढी करे साफ़ु करणु घुरिजे